आं बायनाय बे मबाइल भिभ' टुइटिअवान अवाय टुइटिअवान बायदोंमोन आङो नाथाय नाथाय बिखौ आङो मा होनो बेटारिआनो बेटारिआनो थाबाय थाया मानि थाब थाब जोबो बिनि थाखाय आं बारा हामजानाय मोनाखै मानो होनोब्ला माब्लाबा समाव कारेन्ट थाया बेखायनो गोबाव सम होनांगौ जायो नाथाय थाब थाब थांनायनि थाखाय आं बेखौ मोजां मोननाय जायाखै